खेलों का उपयोग आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाने के लिए किया जाता है खेलों में आत्मविश्वास जैसे जब हमारे खुद के अंदर आत्मविश्वास होता है कि हम इस खेल को जीत सकते हैं तो कितना ही बड़ा कॉम्पीटिशन क्यों ना हो हम उस खेल को जीत त कररेहते हैं अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा तो हम खेल खेलेंगे तो पर जीत पाना मुश्किल है क्योंकि हम पहले ही हार जाते हैं हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है और बात जब आत्मसम्मान की आती है तो हम खेल खेलते समय जब हम खेल में जीत जाते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है हमें ऐसा लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया हो पहले वो हम छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा खेल क्यों न खेलें जीत होने पर हमें खुशी जरूर मिलती है आत्मविश्वास में हमारे ऊपर खुद को विश्वास होना चाहिए कि हमारी टीम जीत सकती है तभी हम सामने वाले को हौसला दे सकते हैं हमारे टीम को बता सकते हैं कि हम जीत जाएँगे और खुद पर भी विश्वास कर सकते हैं और आत्मसम्मान से हम ही नहीं बल्कि हमारे पूरे टीम का सम्मान बढ़ेगा और हम खेल जरूर जीतेंगे